بھارت ریاست میں کچھ لازمی طور پر دیکھے جانے والے مقامات بہت سے ہیں جس میں لال قلعہ ہے پٹنہ کا گول گھر ہے اور بہت سے اللہ والے کے مزارات بھی ہے جیسے نظام الدین دہلی ہے اور جو ہے اجمیر شریف ہے اور بہت سے جگہ ہیں پاک جگہ ہے جنہیں لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور اسے دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون حاصل کرتے ہیں اطمینان حاصل کرتے ہیں اور اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا میں ہماری کچھ بھی نہیں ہے بس یہی ایک گھڑی کی دنیا ہماری ساری زندگی کو دیکھ لے گا اور اس دنیا کو دیکھ کر کے لوگ بہت مطمئن ہو جاتے ہیں اور ویسے ویسے پاک جگہ کو کھوجنے کے لیے لوگ اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں مال کو خرچ کرتے ہیں اپنے جان کو لگا دیتے ہیں تو ایسے جگہ کو ہمیں برقرار رکھنے کے لیے میں اپنے ہر سماج کو پورے بھارت کے لوگوں کو کہوں گا کہ ویسے جگہوں کو سورکچھت رکھیں ویسے لوگوں ویسے جگہوں کو بہتر طریقے سے رکھیں کہ ہم لوگ اس جگہ پہ جا کر کے اپنے دل کو سکون حاصل کر لیں اور سکون حاصل کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم ایسے جگہ کو بنوانے کی بھی کوشش کریں